असांजे असांजे खेत्र में इन जीअं मकर सक्रांति आहे होली आहे दिवाली आहे दिवाली आहे रक्षा बंधन इहे सभु पारंपरिक त्योहार ॾाढा धूम धाम सां मल्हाया वेंदा आहिनि जेका सॼे दुनिया भर में जाम माण्हू इन्हनि सां आकर्षित थींदा आहिनि ऐं उहे माण्हू उतरायन ते या दिवाली ते माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि घुमणु फिरणु वेंदा इन ॾाढे सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि ऐं ॿाहिरां जा माण्हू बि हिन त्योहारनि में जो उत्सव जो हिसो ठहणु चाहींदा आहिनि ॾाढो सुठी तरह असांजे खेत्र में त्योहार मल्हाईंदा आइन जेको सॼी दुनिया भर में में फेमस आहिनि ऐं माण्हू हुननि जो हिसो थियणु चाहींदा आहिनि